سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ورزش انسان کے لیے بہت ہی اہم عمل ہے ورزش سے صحت اچھی رہتی ہے جسم مضبوط رہتا ہے اور دماغ صحت مند رہتا ہے اور اس ورزش میں دوڑنا شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑ بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑتے ہیں روزانہ ہم کئی کلو میٹر تک دوڑتے ہیں اور جہاں تک بات چوٹ لگنے کی ہے تو جب میں دوڑنا شروع کر رہا تھا اور جب میں دوڑنا سیکھ رہا تھا تب اس وقت بہت چوٹ لگتی تھی اس وقت خود سنبھالنے کے لیے میں بہت آہستہ آہستہ دوڑتا تھا اور دھیرے دھیرے دوڑتا تھا اس طرح میں پھر اپنے اوپر قابو پاتا چلا گیا اور میں بہت اچھی طرح دوڑ نے لگا دوڑنا ایک بہت ہی زیادہ مفید عمل ہے اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور چوٹ لگنا ایک عام بات ہے چوٹ لگتے ہی خون بھی نکل جاتا ہے اور اس وقت ہم مرہم لگا کر اور دوائی کھا کر فر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے دوڑنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور مجھے دوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے ابھی ابھی میں کبھی کبھار دوڑتے وقت گر جاتا ہوں کبھی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس وقت میں خود کو بہت مشکل سے سنبھال پاتا ہوں لیکن جب آپ کو کسی کام کی عادت ہو جائے تو پھر وہ کام آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے